हलो अरे इ साइकिल बेचेगा आप कौन साइकिल बेचेगा कौन कौन साइकिल है तुम्हारे पास ये साइकल को तो नाम बताओ ना साइकिल कौन कौन कौन कौन कंपनी का साइकिल है तो बताओ ओ हीरो कंपनी का है एटलस का हाय एवन का है एही है एही तो ले ले का है भैया और का भी है ना हाँ तो साइकिल को कीमत कितना है कितना में बेचोगे और साढ़े पाँच हज़ार पड़ेगा ना और और एवन का कितना पड़ेगा देखेंगे ना वो साइकिल जाएगा जैसा होगा वैसा ही वाला ही ले लेंगे तो एवन का होगा तो एवन का भी ले सकते हैं और रेंजर भी ले ले सकते हैं एक साइकल का ज़रूरत है और रेंजर की तो ज़्यादा पड़ रहा है ना तो पंद्रह सोलह हज़ार बचेगा ना पड़ जाएगा ना तो हाँ ये ऊ साइकिल ऊ कितना पड़ेगा एवन को एवन को ल ज़रूरत था एवन को तो मतलब पाँच हज़ार में हो जाएगा ना तो फिर ठीक है देखिए देख लेंगे ना तो लेंगे साइकिल को ज़रूरत भी है हाँ आएँ तो हीरो को कितना पड़ता है हीरो को वो हीरो को लेना था हीरो वाला साइकिल तो अच्छा है दस दस के हैं उधर बारह सौ बारह बारह को नहीं छोटा भी लेना है एक छोटा भी छोटा साढ़े पाँच हज़ार पड़ेगा ना बच्चे हैं तो साइकील का ज़रूरत है साइकील हम ख़रीदने वाले हैं ठीक है तो रखते हैं